मां मद्रास पियो वञां साम्हूं साम्हूं तेलगू वेठा माण्हू कर्नाटकी माण्हू वेठा हुन जी पाण में ॻाल्हाइनि पिया मूंखे बि ॿुधाइनि पिया पर मां हुन जी बोल न पियो सम्झां पर पासे में मुंहिंजे हिकिड़ो ॿियो अची वेठो उहो सम्झे ॿोली हूअ हुन जो ट्रांसलेशन करे मूंखे ॿुधाए पियो ऐं आपको ये बता रहा है ये बोल रहा है इसी लिए आपको ये बताओ बहुत अच्छा आदमी थे सभु हमको बताए आख़िरि उसने बोला दादा मैं जाता हू मैने कहा ठीकु है जाओ भई